बिजली जो असां सभु उपयोगु कंदा आहियूं बिजली स हर हिक घर में हूंदी आहे असां अगरि फोन चार्जिंग ते रखूं अने स्विच ऑन कयूं अने फोन चार्जिंग तां कढी छॾियूं अने स्विच ऑफ न कयूं त जोस चार्जर जी जो कोर्ड हूंदी आहे उहा जामु ख़तरनाक हूंदी आहे ॿारनि लाइ असांखे ॿार खे दूर रखिणो पवंदो उनखे अगरि ॿार हो कोर्ड मूंहं में विझे त उनखे इलेक्ट्र्र्र्रिक शॉक लॻण जा जामु चांसेस हुंदा आहिनि अगरि कोई असांजे घर में वायर हुजे जे कूओ कुतिरी वियो हुजे उनखे असांखे टेप हणणी हूंदी आहे छो की अगरि उहो वायर खे असां हथु लॻायूं था सघे त शॉक लॻण जा चांसेस वधी वेंदा आहिनि बरसातुनि जे मौसम में छतुनि तां लिकेज थींदी आहे अगरि उहो लिकेज जो पाणी वाइरुनि सां छुहाइजंदो हुजे त असांखे हुनखे तुरंत रिपेअर करिणो हूंदो आहे अगरि न कयूं रिपेअर त शॉट सर्किट थियण जा जामु चांसेस हुंदा आहिनि अने आग बि लॻी सघंदी आहे बरसातुनि जे मौसम में जो ॿाहिरि खंबा हुंदा आहिनि अगरि उन्हनि जी वायर टुटी पई हुजे अने पाणीअ में किरी पई हुजे त असांखे हुन पाणी सां दूर रहणो हूंदो आहे छो की अगरि असां उन पाणीअ में वञूं त असांखे इलेक्ट्रिक शॉक लॻी सघंदो आहे अने असांजी जान बि वञी सघंदी आहे बिजली खे असांखे जामु सुठे अणे संभाले करे उपयोगु करिणो घुरिजे छो की बिजली में जान जो जोखिम बि हूंदो आहे